सिगांनि दिनाव जोंनि बर' माहारिफोरा सोलोंथाइ होनो थाखाय सोलोंथाइ होनायखौ गोनांथि होन्नानै सानामोन मावनानै दांनानै जानायखौसो बांसिन गोसो होयोमोन मावनानै दांनानै जानायखौसो गोसो होयोमोन सिगां आरो जोंनि खाथि खालायाव स्कुलफोराबो नांगौ बायदि गोनां नांगौ बायदियै गैयामोन बेनिखायनो गामिनि मानसिफोरा फरायनायफोरखौ बांसिन गोसो होनाय जायामोन मावनानै दांनानै जानायखौनो गोसो होसिन्नाय जायोमोन आरो सिगाङो ओमफ्राय सिगांनि मानसिफोरा बिदि फरायनायाव गोसो गैयैनि थाखायनो जोंनि बर' माहारिया गाहायाव गोग्लैसोनानै थालांदोंमोन मानो होनोबा जोङो फरायनाय गैयाबा सोलोंथाइ गैयाबा जोंहा मावनांगौ खामानिखौ जोङो मावलांनो हाया माबा मोनसे खामानि मावनोबा जोंहा सोलोंथाइ गैयाबा सिगांलांनो हाया जों अफिसियेल खामानिफोराव बहाबा थांनो नागेरबा जोङो निजिनो जेबो रोङाबा जों माबोरै थांनो निजि मावगोन खामानिखौ जोङो मावनानै लानो हाया जायो आरो बेनि थाखायनो सोलोंनाया गोनांथि होन्नानै दानि जुगनि मानसिफोरा गासिबखौबो गासैबो गासैबो गथ' गथायफोरखौनो फरायहोनो होन्नानै गोसो होयो आरो सिगांनि दिनाव फरायनाय होनोब्ला हिनजावसाफोरखौ फरायहोना सिगांनि बिमा बिफाफोरा फरायहोनाय समाव हिनजावसाफोरखौ फरायहोआमोन हौवासाफोरखौल' फरायहोआमोन आरो बिदिनो हिनजावसाफोरखौ न'आव थानानैनो खामानि मावनांगौ होन्नानै सान्नानै लायोमोन आरो दा आरो जोङो फरायनांगौ सोलोंथाइया जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथि मानो होनोब्ला जों बहाबा थांनो लागाब्ला जोंहा सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो जेबो खामानिखौैनो मावनो हाया जायो माबा मोनसे खामानि मावनोब्ला जोंनो जोङो रोंनो नांगोन रोङाब्ला जोङो माबोरै बाइजोआव थांगोन अफिसियेल खामानियाव बोरै थांगोन बहाबा थाङोबा जोङो निजि निजि मावना लाहैनायबा जोङो अफिसियेल खामानि रोङाबा सोलोंथाइआ सिगांनि दिनाव इसे एनै फरायनानैनो साख्रि मावनो हायोमोन ओइट नाइन टेन फरायबानो सिगांनि आबै आबौमोननि दिनाव साख्रि मावनो हायोमोन नाथाइ दानि जुगाव गोबां सोलोंथाइ लानांगौ जायो नोङो सासे टिचार जानोबो गोबां कवालिफिकेसन नांगौ जायो नोङो एम ए खालामनांगोन एम ए खालामनायनि उनाव बि एड खालामनांगोन आरो बिनि उनाव आरो नों एगजाम टेस्ट जाबावगोन बेनि उनाव सेलेक्ट जानायनि उनावसो नोंहा साख्रिखौ मोननो हायो बेनिखायनो बेनि थाखायनो गोबां मानसिफोरानो साख्रिनि थाखायबो सोलोंथाइखौ लाया गावनि गियान गुन मोननो थाखाय सोलोंथाइखौ लायो सोलोंथाइ लाखांनायनि उनावबो गोबां मानसिफोरानो एग्रिकालसारनि खामानि मावनानै जायो जेरै अमानि फार्म खालामो दाउनि फार्म खालामो बोरमा फार्म खालामनानै जायो आरो एग्रिकालसार लाइनजोंबो थाङो आरो गोबां मानसिफोरानो बुरजा फरायनानैब्लाबो गोबां फरायनानै जोङो साख्रिल' लानो थाखाय फराया आरो गोबां मानसियानो साख्रि लानो थाखायनो थांखि लानानै फरायो आरो साख्रि लाथारगोन होन्नानै आरो खायसे खायसे मानसिया फरायो आरो जोंनो सोलोंथाइ गैयाबा जोङो फालांगिखौबो जोङो खालामनो हाया बिजनेसखौबो खालामनो हाया जोङो लेखाखौनो रोङाब्ला जोङो माबोरैथो बिजनेसखौ मावलायनो जोङो जेनेबा हिसाब खिथाब रोङाबा जोङो बिजनेसखौलाय माबोरै मावनो बेनि थाखायनो सोलोंथाइखौ लाग्रोथारनांगौ जायो आरो दानि जुगावथ' आरो सोलोंथाइआ ओरैबायदि कमपिटिसन जानानै फैबाय माबा मोनसे मावनोब्लाबो नों इनटारनेट टेक्न'ल'जि फैबाय बेखौबो दा बाहायनायनि थाखायनो जोङो सोलोंथाइखौ सिगां लाग्रोनांगौ जायो जों सोलोंथाइआव सिगां जेनेबा मेट्रिक आनजादखौ होखांनायनि उनाव ओइस एस ओइसएसखौ होखांनायनि उनाव बि ए बिएखौ होखांनायनि उनाव आरो एम ए एम ए कमप्लिटनि उनाव आरो नोङो बेलेग बेलेग लाइनबो फरायनो हाबाय खायसे ग्रेजुयेट जाखांनायनि उनावबो बेलेग लाइन फरायगोन सोरबा डक्ट'र सोरबा इन्जिनियार सोरबा आरो बिदि फरायनो हायो आरो